आङो प्लिपकार्टआव बेड चिट अर्डार खालामदोंमोन बेट चिटनि खालारा वाइट खालारमोन जेरै पट'आव देखायदों बेबादिनो एखे फैदों आरो सफैनाय डेट एण्ड टाइम आबो गासिबो मेनसन खालामनाय बादि डिलिभार खालामदों बेनिफ्राय सफैनायनि उनाव आङो बेड चिटखौ सान्नै सानथामसो बाहायनानै नायदों बाहायनायनि उनाव आं मिथिनो मोन्दोंदि बेड चिटया खालारबो खाराखै आरो गरम बोथोराव गुसुबो खालामो बिराथ मोजां आरो पेकेजिङाबो बिराथ मोजांमोन आमफ्राय बे बेबादिखौ नुनानै आङो आरबाव मोनसे अर्डार खालायबावदों बेबादिनो एखे खालारनि बेड चिट बेबो एखे डेट एण्ड टाइम आव सफैदों आरो आङो बेबादिनो अर्डार खालामबाय थाखायो प्लिपकार्टआव मानो होनोब्ला प्लिपकार्टनि अर्डारा मोजाङानो सफैयो पेकेजिं डेट एण्ड टाइम गासिबो मेनसन खालामनाय बादिनो फैजोबो